डोगरी भाशा बोलने गी असें ई किन्ना मतलब लोकां दा सामना करना पौंदा ऐ लोक ते एह् समझदे कि एह् केह् बोल्लै दे इ'नें ई पता निं हिंदी औंदी नेईं ऐ पर साढ़ी इक डोगरी भाशा इन्नी मिट्ठी बोल्ली ऐ इन्नी मिठ्ठी भाशा ऐ मतलब डोगरी बोलना असें ई बडी पसंद ऐ अस डोगरी बोलने अस अपने घरै कुतै ब्हार बी जाह्गे अस तां बी डोगरी बोलने होन्ने घर बी डोगरी बोलने पर अस जेल्लै कुतै इ'यां बड़े लोकें बिच बैठे दे होन ते उत्थै अगर अस डोगरी बोलन तां लोक असें ई दिक्खियै हस्सदे उ'नें गी लगदा कि इ'नें पता निं कोई होर भाशा औंदी नेईं ऐ पर डोगरी साढी इन्नी मिठ्ठी इन्नी प्यारी भाशा डोगरी कि हर कोई समझी सकग हून कोई नेईं कोई जि'यां बाह्र दे लोक निं बोल्ली सकदे जि'यां हून अग्रेंज निं बोल्ली सकदे पर अस ते बोल्ली सकने निं इस करी अज्ज दे जमाने बिच डोगरी बोलने गी लोक पता निं कि शर्म करदे अस ते हर इक दी बोलने इन्नी प्यारी डोगरी भाशा उसी कु'न निं बोलग पर जेह्दा जिसी नेईं औंदी होग अस ओह्दे सामनै बोलगे तां उस बी सगुंआ इ'यै सोचना अस बी सिक्खचै इसी डोगरी भाशा है गै इन्नी प्यारी ऐ कि इस्सी कोई बी सिक्खने गी त्यार होई जाह्ग उसी समझ निं औग समझ ते औग अस बोलगे डोगरी कुसै दे सामने कोई समझग पर किश लोक ऐसे न किश लोक एह् दे न इस दुनियां उप्पर इससाढे इत्थै किश लोक नेह् न कि ओह् साढ़ी डोगरी भाशा अस जेल्लै बोलने ओह् साढा मज़ाक कर असें ई मजाक लैंदे कि हां एह् केह् बोल्लै दे डोगरी भाशा इन्नी प्यारी ऐ कि उसी कु'न नेईं बोलना चाह्ग अगर कोई बाह् र दा बंदा इत्थै आदा होग न्यू बंदा होग ओह् दिक्खग नमां नमां आए दा होग इत्थै अगर अस ओह् साढ़े कन्नै किसै होर कोई भाशा कन्नै गल्ल करग अस नुहाड़े ने डोगरी च गल्ल करगे उस पैह्लें सुनना अगर उसी समझ च औग नेईं बी औग उस तां बी आखना कि एह् भाशा मिगी सिखाओ किश लोग साढ़े इत्थै एह् दे न दुनिया उप्पर किश लोक नेह् न ते किश बड़ा मजाक लैने आह्ले न ते हून असें ई जैल्ले अस कोई होर दूई लैंग्वेज कन्नै साढ़े कन्नै गल्ल करदा अस डोगरी च करने तां असें ई ओह्दा बडा इ'यां चुनोतियें दे राह् उप्पर पैर इ'यां अपना फिर मुंह् करना पौंदा असें गी उ'नें गी उ'दां सामना करना पौंदा उ'नें गी सनाना पौंदा उ'नें गी सखाना पौंदा कि साढ़ी डोगरी भाशा किन्नी मिठ्ठी ऐ किन्नी शैल ऐ किन्नी जरूरी ऐ